मैं मैं बागवानी के बारे में बताती हूँ मेरे दादा जो है मेरे पापा बागवानी करते हैं वो लोग बहुत अच्छा लगता है हम लोग भी छोटे छोटे थे हम लोग भी जाते हैं अभी भी जाते हैं बागवानी करने हमारा हमारा खेत है उसके लिए हम लोग आम के पेड़ लगाए हूँ नीबू का पेड़ लगाए हूँ करेला बोती हूँ भिंडी नेनुआ सब अच्छा से करती हूँ खेती में और धान चावल ये सब भी हमारे खेत में होता है खेती करते हैं हम लोग खाते हैं जो बचे बचता है उसको दे देते हैं बेच देते हैं उसका पैसा यूज़ करते हैं बच्चे लोग का फीस दे देते हैं ओर दवा ले लेते हैं बहुत अच्छा लगता है बागवानी करने में खेती करने में हम लोग को गाय भी रखी हूँ उसका जो पूरा होता है भूसा होता है वो गाय को खिलाते पिलाती हूँ गाय भी रखने में गाय भैस बहुत अच्छा लगता है हमको मैं बहुत अच्छे से देखभाल करती हूँ गाय भैस पालन पोषण करती हूँ हमारे बच्चे है वो लोग को भी यही बागवानी अच्छा लगता है पेड़ पौधा सींचने में खेती भी करने में अच्छा लगता है हम लोग करते हैं यही खेती बाड़ी और हमारे बाप दादा बोलते थे बेटा खेती करने में अच्छा लगता है करके खाओ और उसका गोबर जो होता है गाय का गोबर ले जाते हैं ऊपर ही बनाते हैं उसका खाना बनाने के लिए फिर खेत में डाल देती हूँ सड़ता है उसका खाद डाल देती हूँ खेत में खेत में उसका खाद डालने से बहुत अच्छा होता है आनाज वनाज बहुत अच्छा होता है गन्ना भी थोड़ा बहुत बो लेती हूँ केला वेला के पेड़ है आसपास के घर के आसपास में लगा लेती हूँ मेरा खेती करना मुझे बहुत अच्छी खुशी मिलती है मैं खेती करती हूँ तो बागवानी करना मुझे बहुत पसंद है

खेत आम होता है आम का फल आता है तो खाते हैं फिर बाहर का नहीं हम लोग खाते हैं वही आम का फल खाते हैं दूसरों को भी खिला देते हैं आम का पेड़ लगाई हूँ अपने खेत में आरी बगल खेत में आम का पेड़ है मेरे और यही सब बात है मुझे अच्छा लगता है बागवानी करने में पेड़ पौधा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पेड़ पौधे लगाती हूँ आम का नीम्बू का और केला वगैरह लगाती हूँ बहुत अच्छे से सींचती हूँ उसको पानी देती हूँ बागवानी करने में मुझे अच्छा लगता है बच्चे लोग भी करते हैं बागवानी उसका जो गाय का गोबर डाल दो खेत में तो कितना अच्छा उससे होता है यूरिया डाई डालने से कितनी बीमारी फैली है यूरिया डाई डालो तो कितना बीमारी फैलती है खाने से बच्चे बीमार होते हैं और हम लोग भी बीमार हो जाते हैं डॉक्टर के पास जाओ दवा लो दवा ले लेओ पैसा कौड़ी लगता है उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है खेती करने में हमारे बच्चे बोलते हैं खेती करने में हमको भी अच्छा लगता है